गरीब जे छै गरीब बहुत अथी छिकै गरीबके लिए कहीँ कोइ इलाज नहि छै गरीबके बच्चा अगर कहीँ भी बेमार पड़लै तऽ ओकरा लिए कोइ इलाज नहि इलाज कहीँ छै बड़ा लोकके लिए बड़ा हॉस्पिटल जाहो बड़ा हॉस्पिटलमे तोँ इलाज कराहो तऽ रुपा पइसा गरीब लोकके छै नहि जे गरीब लोक बड़ा हॉस्पिटल जेतै गरीब लोकके लिए सुविधा होइ छै सरकारी हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटलमे जेकि जब अच्छा इलाज होतै तऽ अच्छा इलाज तऽ होइ नहि छिकै सरकारी हॉस्पिटलमे तऽ ई लिए हमरा अच्छा होतै जे अच्छा मतलब कोइ डॉक्टर ओहिमे बैठैके चाही सरकारी हॉस्पिटलमे अच्छा पढ़ल लिखल नर्स बैठैके चाही अच्छा अच्छा गरीब लोकके लिए दवाइ आबैके चाही सरकारीमे जेकि गरीब लोक इलाज करै सकै छिकै कि बड़ा लोकके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल भै गेलै जेकि बड़ा लोक रुपा पइसावला छिकै तऽ प्राइवेट हॉस्पिटलमे अल्ट्रासाउण्ड हो गेलै खून जाँच हो गेलै पेसाब जाँच हो गेलै तऽ ओकरासभकेँ रुपा पइसा रहै छै तऽ बड़ा हॉस्पिटल जाइ छिकै सबचीज करबैले गरीब लोकके लिए तऽ कि छिकै किछु नहि गरीब लोकके लिए तऽ गरीबके हाथमे रुपैआ नहि रहै छिकै तऽ सरकारी हॉस्पिटल तऽ सरकारी हॉस्पिटलमे इएह बेबस्था होइके चाही कि जे गरीब लोकके लिए अल्ट्रासाउण्ड तनि किछु अच्छा होइ जेना प्राइवेटमे बड़ा लोक करबाबै छिकै तऽ ओना सरकारीमे करबै सकै छिकै गरीब लोक अल्ट्रासाउण्ड हो गेलै किछु सुविधा हो जेतै अल्ट्रासाउण्ड हो गेलै खून जाँच हो गेलै जइसे रुपा पइसावला लोक रहै छिकै कि तऽ आइ कि हइ तऽ बच्चेदानीमे ई भै गेलऽ तऽ एना करहो तऽ ओना करहो तऽ रुपा पइसावला लोक रहै छै तऽ प्राइवेट हॉस्पिटल जाइ छिकै गरीब लोक कहाँ जेतै गरीब लोक मरबे ने करतै नहि रुपा रहतै हाथमे नहि प्राइवेट हॉस्पिटल जइतै तऽ ई लिए सरकारी अस्पतालमे ईसबके बेबस्था होइ जाइके चाही कि छोटा भी ऑपरेशन करै सकै छै आदमी गरीब लोक बड़ा भी ऑपरेशन करै सकै छै या पथली हो गेलै या किछु भी हो गेलै अपेडिन्क्स हो गेलै किछु भी होलै तऽ गरीब लोक बड़ा हॉस्पिटल नहि जा सकै छिकै काहे कि रुपाके कारण गरीब लोक रुपा कहाँसे आनतै तऽ ई लिए अच्छा अच्छा डॉकटर कम्पउण्डर सबचीज बैठैके चाही हॉस्पिटल सरकारीमे जेकि गरीब लोक इलाज करै सकै छै कि जे ई बेमारीसे बचै जे कइसहो गरीब लोक बचि सकै छिकै नहि तऽ ई प्राइवेटमे गेलाके कारण हो जाइ छै कि गरीब लोकके दुइ रुपैआ जइसे सरकारीमे लगतै तऽ वइसे प्राइवेटमे चारि सओ फीस लागि जाइ छिकै पाँच सओ हजार रुपैआ भी फीस लै छिकै तऽ गरीब लोक कहाँसे देतै कहाँसे देतै गरीब लोक जे बड़ा हॉस्पिटल जएतै तऽ ई कारण गरीब लोक बीमार पड़ै छै घरमे मरि जाइ छै रुपाके कारण तऽ ई लिए सरकारी अस्पतालमे जेकि अच्छा अच्छा डॉकटर बैठतै कम्पाउण्डर बैठतै जे गरीब लोकके इलाज होतै अच्छा दवाइ अएतै टैबलेट भी अच्छा अएतै टाइमपर सबचीज मिलि जाइके चाही सरकारी हॉस्पिटलमे तऽ गरीब लोकके लिए जिएके किछु सुविधा होइ जइतै नहि तऽ बड़ी मोसकिल छै गरीब लोकके जिनाइ गरीब लोकके जिनाइ बड़ी मोसकिल छै कि कइसे हमे जिबै जे रुपैआ पइसा नहि छिकै तऽ गरीब लोकके इलाज कोइ चीज नहि होइ छिकै बच्चा बेमार पड़ि गेलै बूढ़ा बेमार पड़ि गेलै तऽ लोक बड़ा हॉस्पिटल जाइ छै तऽ रुपा छऽ तऽ जमा फीस करहो नहि तऽ बाद अपन रोगीके लैके जा तऽ रोगीके लैके कहाँ जेतै गरीब लोक तऽ ई लिए सबचीजके बेबस्था होइके चाही सरकारी हॉस्पिटलमे कि गरीब लोकके किछु जान बचि जाइ